हांव मडगांव वचपा सोदतालें केंपेच्यान मडगांव वचपाक सोदतालें एक टॅक्सी बूक केल्ली ताणेन आमकां पांचशे रुपया सांगलें आतां तो हजार रुपया घेता आतां हें किदें करचें आतां कंम्प्लेन करता ताजेर